यार ये बताओ की हमको जो मैं बोला कि हनुमान चौक जाना है और इधर रोड का काम चालू है तो किधर से ले जाओगे आप अच्छा बस स्टैंड तरफ़ से ले जाओगे ठीक है तो ये बताओ की बस स्टैंड तरफ़ से भी दो तीन रास्ते है तो वहाँ से तो अपन टाइम लगेगा जाने में तो सबसे शार्टेस्ट रूट क्या है उसका जिससे की अब हम कम समय में पहुँच जाए अच्छा सीधा सीधा ले जाओगे सीधा सीधा ले जाना ठीक है कितना टाइम लग जाएगा फिर भी आधा घंटा तो ज़्यादा होता है यार थोड़ा काम समय में रहना चाहिए ना ठीक है आधा घंटा लगभग ना ठीक